ہاں ہیلو بھائی صاحب نظام بھائی بول رہے ہیں کیا اچّھا اچّھا اچّھا ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے کھانا کا آڈر کیے تھے اس میں سے دس کلو بریانی اور دس پلیٹ قورمہ کا آڈر دیا تھا اور کچھ روٹیاں تھیں وہ بھی آڈر کیے تھے اصل میں میرے گھر میں کچھ مہمان آنے والا تھا جتنا آنے کا تھا وہ نہیں آ پایا اس لیے جو ہے مجھے لگ رہا ہے یہ کھانا زیادہ مقدار میں ہم نے آپ کو آڈر کیا جی ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم نے جو آپ کو دس کلو بریانی کا آڈر دیا تھا اس میں سے جو ہے تقریباً تین کلو کم کر دیا جائے اور جو قورمہ کا آڈر دیے تھے دس پلیٹ کا ہم چاہ رہے ہیں اس میں سے جو ہے تقریباً چار پلیٹ کم کر دیا جائے جی جی اسی نمبر سے ہم نے آپ کو کال کیا تھا جی جی کچھ مہمان چلے گئے اس کی اسی کے کارن مجھے دِقّت ہو رہی ہے ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا جی بھائی جی بھائی شکریہ آج کے دور میں جو ہے ایسے ہوٹل ہوٹل والے مشکل سے ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک شکریہ شکریہ